मोनसे समाव आङो गिदिर समयस्याआव गोग्लैदोंमोन आंनि गथ'आ गोब्राब लोमजादोंमोन आरो बिनि फाहामथाय लानो थाखाय गोबां रां नांगौ जादोंमोन आरो रां गैयि जानायखाय बिखौ आं मोजां फाहामसालियाव लांनो हायाखै बै समाव आंनियाव रां गैयामोन बेनिखायनो आं गुबुन मानसिफोरनाव रां सोलाव बिथ'नाय जादोंमोन नाथाय आङो रावनिफ्रायबो रां सोलाव मोननो हायाखै आङो जोबोर सिन्था जादोंमोन माबोरै आं बेखौ समाधान खालामगोन आरो आंनि गथ'नो माबोरै आं मोजां देहा होफिननो हागोन बेखौ आं सिनथा खालामदोंमोन बै समाव आंनि उसुं खाथिनि सासे मानसिया आंनो बोसोन होदों बेंकआव ल'न लानो आंखौ थिनदों जेबो राहा गैयिलाय आरो आंनो रां नांगौ जानायलाय आङो बे बोसोनखौनो लादों आरो आंनि गथ'खौ मोजां फाहामसालियाव फाहामथाय होनो हादों